हमसब अँगनेमे गाछ सब लगबै छी फूल लगबै छी गेन्दा के फूल पहिने बिया खसाबै छी तकरबाद जहन बिया जनैम जाइ छै कनी कनी गाछ भेल तऽ तहन फेर ओकरा उखारि कऽ रोपलहुॅं तकरबाद अड़हुल के ठारि रोपै छियै तहन जाकऽ गुलाबक ठारि रोपै छियै सिंघरार रोपै छियै तगरो के ठारि रोपै छियै तकरबाद सब्जी हमसब पहिने सजमनि रोपलहुॅं सजमनि के बिया पहिने गारलहुॅं तहन ओ जे जनमल तऽ फेर ऊखारि कऽ दोसरठाम रोपलहुॅं कदीमा रोपै छियै झींगा झिमनी रोपै छियै भिन्डी रोपै छियै करैला रोपै छियै लहसुनो रोपै छियै प्याज सब निम्बुओ सब रोपै छियै तऽ खीरा ककड़ी तरबूज सब सब अँगने मे अपन रोपै छी अँगना मे साबचीज बढ़िऑंसँ भए जाइ छै पानिओ तानि सब दए दै छियै बढ़िऑं जकाँ भए